व्हडलें शेती म्हणल्यार भायले जे लोक आसा ते शेत रोयता भरपूर आनी तेंची रेट जी आसा ती खूब म्हारग आसता ते ता का लागून आमचे हांगा आमी शेताचें काम म्हळ्यार खूब करपाक पडटा आनी अशें करून ते शेतांक शेण घालपाक पडटा मागीर हें जोत बांदप एक नांगर निर्माणे दोग जाण बैलांक एकट्यान फाटल्यान मागीर धरपाक पडटा ते करून जमीन खोडून घेवप

फावडो घेवन मेर मारपाक पडटा परत दुसरें म्हळ्यार परत एकदां ताका जुरोवपाक पडटा जुरयलें म्हणटक एक मेर परत लावपाक पडटा ही सगळी मेर फुल्ल सारकी लावन बांदपाक पडटा आनी तिसरे म्हळ्यार मेर लावून जातगीत मागीर परत एकदां खणपाक पडटा परत खणून मागीर रोंपपाचें ताका अळय मारपाक पडटा तशें करून खूब काम पडटा दुसरें म्हळ्यार तें मशीन चुकोन अशे लोक आतां ह्या वर्सांनी मशीन आयला थडेशे लोक मशिनान खणटात तेंचे मातशे फास्ट जाता काम जाता जें म्हळ्यार मात्शे टायम वयता आतां तर व्हडलीं व्हडलीं मशनां आयला तेजे पासून लोक त्यो करता आनी तिसरें म्हळ्यार आमचे हांगा भाताची रेट कमी ह्या तरेन आमचे खूब परिणाम जाता आमच्या शेतकऱ्यांचेर अशें गरिबांक अशी रेट चड मेळपा जाय आसली लोक भायल्या लोकांक रेट चड मेळटा आनी आमच्या लोकांक कमी असो परिणाम खूब असो जाता त्या प्रमाणे आमचे कामूय वाडटा मागीर रोपून जाले म्हणटरीच नुवणीचें काम नुवपाक जाय मागीर तें एकठांय करपाक जाय मागीर तें एकठांय करून बरें सांबाळून दवरपाक पडटा तेजे नंतर मागीर मळपाचे काम मळपाक आमी बैलांनी मळटाले पयलीं पयलीं बैलाची अशी मेड रोवप मदें आनी मागीर बैलां बांदप पांच सात अशे बैल बांदप एक दावण जाय पडटा दोरेची ती बांदून गोल मागीर फिरप बैलांक मळून मळून अशी परत परती मारप मळणी नंतर मागीर ती मळ्ळी म्हणटरी उडोवपाची मागीर भात एकठांय करपाची ते खूब काम आसता त्या तरेन आमी शेताचें काम करता